ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بزرگ شہریوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مثال کے طور پر آج کی نئی جنریشن موبائل کا استعمال کر رہی ہے اور موبائل کا استعمال ایسے کیا جا رہا ہے کہ بزرگ لوگوں کو طرح طرح کی چالاکیوں سے بےوقوف بنا کر ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لینا یا ان کی آئی ڈیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اسی کے علاوہ گھر کے بچے بڑے بزرگوں کو طرح طرح کی ریلس میں الجھا کر ان سے فائدہ لے رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ عمل قابل برداشت نہیں ہے یقیناً وہ ہمارے بزرگ ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح طور پر کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح سے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرائیں